आं मोजां मोन्नाय मोनसिन्नाय बर' लिरगिरि एबा सुंद' सल' बर' लिरगिरिनि मुङा जादों नीलकमल ब्रह्म बिथाङानो सुंद' सल'नि सम्रात आं बिथांनि लिरनाय आखुथाइखौ एबा सानस्रिखौ जोबोद मोजां मोनो बिथांनि लिरनाय मोदै आरो गोलोमदै सुंद' सल'खौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो बिथाङा बे सुंद' सल' बिजाबाव गोमबोर मुंनि सासे सेंग्रानि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै फोरमायदों बे गोमबोर मुंनि सासे सेंग्राया बिफा जालाख' आरो बिफा जालाख'आ उन्दै समावनो गोमबोरखौ मोनबारु माहाजोननाव दाहोना दोना दोनहरनाय आरो माखासे जेंनायाव गोलैनानै बिथाङा दावगानो हानायनि सल'खौ नीलकमल ब्रह्मआ बिथाङा बेयाव गोजोन सानस्रि गोदै देंखो गोरोबहोनायजों लिरदों बेनिखायनो बे सल'नि बे ओंखायनो बे सल'आ जोबोद खोनासंथाव आरो रंजाथाव सानसे समाव गोमबोरा मोनबारु माहाजोननिफ्राय न'निफ्राय होखार हरजानानै मोनसे जायगायाव थाहैनानै मोनसे सासे बिजनेस मेननि न'आव थाहैनानै मोनसे गिदिर खामानि मोन्ना बिथाङा बे खामानिजोंनो गिदिर इनडासट्रियेस जानो हानायनि सल'खौ बिथां नीलकमल ब्रह्मआ बे मोदै आरो गोलोमदै सल'आव रोखायै लिरदों बेनिखायनो बे स' बिथांनि लिरनाय सल'आ जोबोरैनो खोनासंथाव आरो रं गोजोनथाव